جی ہاں میں جب بھی اپنا کوئی مضمون لکھتا ہوں یا کوئی تحریر لکھتا ہوں اور مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں اس کو کسی سے چیک کرا لوں تو میں اپنے بہت سارے استاذ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو وہ تو وہ ٹھیک کر دیں میرے لکھنے کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی انہی کی طرح ایک بہترین لکھنے والا بن جاؤں کیوں کہ میں نے ان کی بہت ساری تحریریں پڑھی ہیں اور میں نے ان کی تحریروں سے بہت متاثر ہوا ہوں ان کا لکھنے کا اندازہ بہت ہی نرالا اور خوبصورت ہے وہ جب لکھتے ہیں تو دل کو بہت متاثر کرتے ہیں اب تو اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ تقریباً چوبیس سال ہو چکے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ان کی تحریروں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں آج بھی ہم لوگ ان کو بہت پڑھتے ہیں کیوں کہ ان کی تحریر میں خلوص تھا ایک چاشنی تھی جب میں ان کی تحریر پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی طرح لکھوں ان شاء اللہ ایک دن ایسا ضرور آئےگا